एक पुरुश नर्तक आशिल्ल्यान महिला आसतात महिला नर्तक बायलां जीं आसतात तांकां कितें आव्हानां येता ताचेर हांवें उलोवप बरोबर जावचें ना पूण म्हाका दिसना की सोसायटी जी डांसर्स आसा तांकां सपोर्ट करिना म्हणजे एक हॉबी म्हणून जर कोण शिकपाक सोदता जाल्यार तांकां ती फाटबळ दिना अशें म्हाका दिसना आतां आतां तर खुबश्यो जे शिक्षक आसा नृत्याचें ते जे मॅरीड वुमन आसा जीं लग्न जाल्लीं बायलां आससा तांच्या खातिरूच वेगळ्यो बॅचीस घेतात वेगळे वर्ग घेतात